हमारे ग्रामीण समुदाय में नृत्य लोकप्रिय हैं वहाँ की जो जनजातियों के जो नृत्य है वही लोकप्रिय हैं और वो अवसर जैसे कि फ़ाल्गुन के अंदर हमारे यहाँ होली के त्यौहार के समय फ़ाल्गुन नृत्य किया जाता है ठीक है वैसा के वैसा धुलंड़ी होली के दिन फ़ाल्गुन नृत्य किया जाता है और फ़ाल्गुन का जब मौसम होता है तो फ़ाल्गुन नृत्य और भी अलग अलग जब भी मौसम होते हैं जब खेती बाड़ी होती है उस हिसाब से नृत्य किया जाता है ठीक है राजस्थान में जो हमारे नौ नृत्य और नृत्य लोकप्रिय हैं पूरे भारत विश्व में फेमश हैं हमारे फ़ाल्गुन जो हमारा ग्रामीण का यह राजस्थान का जो पूरा नृत्य हैं और जो नृत्य हैं और यह अलग अलग अवसरों पर किया जाता है जैसे शादी विवाह के अंदर किए जाते हैं तीज त्यौहारों पर किए जाते हैं धींघा गवर का यहाँ पर हैं हमारे समुदाय में यहाँ पर धींगा गवर का लक्ष्य नृत्य किया जाता है गणगौर का नृत्य होता है जहाँ गणगौर घुमाई जाती है दो मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनती गणगौर जो शिव और पार्वती का प्रतीक मानी जाती हैं ठीक है तो इस तरीक़े से हम लोग करते हैं